ماہی گیری کے لیے اور ماہی گیری کے دوران مختلف طریقے حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکیں اور ہمارا یہ کام بہت اچھی طرح سے مکمل ہو جائے یہ طریقے ماحول پانی کی قسم مچھلی کی نوعیت اور مچھلی پکڑنے والے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں مچھلی بہت پکڑی جاتی ہے اور مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا علاقہ مچھلی کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایک سیلابی علاقہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں بارش ہی یہاں بارش بہت ہی زیادہ ہوتی ہے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت مچھلیاں پائی جاتی ہیں مچھلی کے استعمال میں ہم لوگ بہت مشہور ہیں ہمارے یہاں برسات کے موسم میں ہر دکان پر مچھلی پکڑنے کا جال ملتا ہے اور وہ مختلف ہوتا ہے بڑی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے چھوٹی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے اسی طرح مچھلی مارنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر ہم لوگ کبھی کبھی ہاتھ سے مچھلی ہاتھ سے بھی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں جس میں جال کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے جس دن مچھلی پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دن کی پہلے تیاری کر لیتے ہیں جیسے جال کو اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں جال کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے اور ہمارے علاقے کی جو ندی ہے نہر ہے ہم اس میں مچھلی پکڑ پکڑتے ہیں ہاں کبھی کبھار ہم چھوٹے تالاب وغیرہ میں بھی جال سے مچھلی پکڑتے ہیں